सत जनवरी ॿ हज़ार हिकु अठ फरवरी ॿ हज़ार टे नव मार्च ॿ हज़ार ॾह ॾह अप्रैल ॿ हज़ार यारहं यारहं मई ॿ हज़ार ॿारहं